हिते लखनऊअ में यूपी महोत्सव आई पी एल मैच इक इकाना स्टेडियम में थींदा आहिनि लखनऊ महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मैदान में थींदा आहिनि हिन खे ॾिसण लाइ हितां जा स्थानिय माण्हू ऐं ॿाहिरां जा परियां परियां ईंदा आहिनि और काफ़ी मात्रा में ईंदा आहिनि इन्ही लखनऊ महोत्सव में लकिड़ी जो सामानु चिकनकारी ॿिया बि तरह तरह जी शयूं कलाऊं सभु नज़र ईंदियूं आहिनि और काफ़ी भीड़ हूंदी आहे काफ़ी मात्रा में लखनि जी तइदाद में माण्हू इहो लखनऊ महोत्सव ॾिसणु ईंदा आहिनि और इकाना स्टेडियम में त ॿाहिरां जा बि काफ़ी भीड़ अची वेंदी आहे आई पी एल मैच ॾिसण लाइ जेके प्रेमी आहिनि क्रिकेट जा उहे ज़रूरु ईंदा आहिनि